اسکول میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ بہت ساری غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں جن میں آتا ہے ایک پی ٹی کا پیرئیڈ پی ٹی منس پلے ٹائم جس میں بہت سارے قسم کے کھیل کھلائے کھلائے جاتے ہیں مثلاً کرکٹ فٹ بال والی بال واسکٹ بال اس طرح کا بہت سارے کھیل اس میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسکولوں میں ڈرامے عام ہوتے ہیں جو سال بھر میں ایک آدھ مرتبہ ہوتے ہیں اس میں طلبا حصہ لیتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے اسی طرح کھیل کے جو جس جو بھی کھیل ہوتے ہیں اس میں بھی طلبا کو انعام سے نوازا جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جن میں ٹرافیاں ہوتی ہیں تمغے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ کسی میں نقد انعام بھی ہوتا ہے تو ایسی بہت ساری انعامات سے نوازا جاتا ہے جس سے اسٹوڈینٹس کو حوصلہ ملے اور وہ کھیل کی طرف اور ان سب سرگرمیوں کی طرف راغب ہوں